आंनि जिउनि देरसिन जेंनाफोरनि बाथ्रा बुङोब्ला आं आंनि फरायनायखौनो बुंनांगोन फरायसा हिसाबै मानो होनना बुङोब्ला ओन्दैनिफ्राइ आं मोजां फरायसालियाव फरायबोनो मोनाखै गामिनि एल पि स्कुलाव आं फरायबोनाय जादों जोबोत मोनसे सरकारि नङै फरायसालि मोनसे गोबाय फरायसालियाव फरायबोनांगौ जादों जेराव मास्टारनि गद गैया क्लास गद जाया फारसेथिं थांलाय फैलायनि मोजां सुबिदा गैया बेबायदि अबस्था निफ्राय फरायनानै बारग'बोनाय बादि जादों आरो दा बे हिसाबै मोजां सोलोंथाय मोनबोआखै बेनिफ्राइ देरनानै जेब्ला हाईस स्कुलाव फरायफैदों अब्ला माने मेटस फोराव आं मोनसे बिराथ उइकनेस जाफैदों मेत्सखौ आं हायामोन जायनि थाखाय मेट्रिकआव फार्सेनआ आंना जे मेत्सनि थाखायनो खमायनांगौ जादों मानो होनना बुङोब्ला आं मेत्सआव जोबोत खम मोनदों बाजिगु ल' मोननो हादों जायनि थाखाय आंनि गासै इग्जामनि फारसेनानो खमायदों आरखि नङाब्ला मेत्सयाव जुदि आं बांसिन नाम्बार मोननाय मोनब्ला आंनि फारसेना दावखोबावगौमोन गुबुन साबजेक्ट फोराव आंनिया इक'न'मिक्स इंग्लिस साइन्स बेफोराव आंना बुर्जाखामोन दा बे मेत्सनि थाखाय आंहा एसे बे फार्सेना खम जादों आरखि दा बेहायदिनो उननि समाव आङो गोबां फ्रेकथिस खालामनायनि गेजेरजों नाजाबाय थानानै बारे बारे नाजाबाय थानानै माने नांगौ खिनि आं मेत्सखौ इनफ्रुब खालामनो हादों दा बेबादियैनो माने एम ए फरायनो हानाय जाबाय आरखि एम ए आव इक'न'मिक्स साबजेक्ट लानानै अनार्स लानानै दिनै माने एम ए सि एम ए खालामगासिनो आरखि दा बेबादिनो आं सल्फ खालामनो हानाय जादों